देव बरें करूं भाऊ तुजें इतले रातचें तुवें म्हाका घरा हाडून सोडलें तेंय बी सामकें सुरक्षीतपणान इतली रात जाल्ली आनी म्हाका खंयची गाडी मेळटली काय ना हाचो विचार हांव करीत आशिल्लें देव कसो तूं आयलो आनी बरें भशेन तुवें म्हाका घरा सोडलें देव तुजें बरें करूं हे तुजे पयशे घे तुका फारीक करतां हांव आनी तुजी याद म्हाका सदांच उरतली सदांच तुजे टॅक्सी विशीं आनी तुजे विशीं हांव सगळ्यांक सांगतलें देव बरें करूं बरें भशेन तुमीय घरा वचात आतां